आउं अजमेर में रहंदी आहियां जंहिंखे राजस्थान जो दिलि बि चइबो आहे हूअं त घणेई जॻहियूं हिते मशहूर आहिनि पर जिते माण्हू वञण पसंदि करे उहे ख़ासि ॿ जॻहियूं आहिनि दरगाह ऐं पुष्कर हिते ख्वाजा मोहिनुद्दिन चिस्ती जो हिकु सूफ़ी मकबरो आहे जेको अजमेर शरीफ या दरगाह जे नाले सां मशहूर आहे उहो मुस्लमाननि जो वॾो तीर्थ आहे हिते उर्स जो मेलो बि सालु साल में भरिजंदो आहे घणेई वॾियूं वॾियूं हस्तियूं नेता अभिनेता बि दरगाह में चादर चढ़ाइण लाइ ईंदा आहिनि अमेरिका जे राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐं अमेरिका जे दूतावास तर्फ़ा बि अठ सौ टे उर्स जे मेले में साहे ऐं गाढ़े रंग जी चादर चढ़ाई हुई ॿ हज़ार पंद्रहां में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बि अठ सौ अठ उर्स जे मेले में मुस्लमान मौलवीन जे हथां चादर चढ़ाई दरगाह में घणेई माण्हू ईंदा आहिन जिनि खे दरगाह जा मोलवी सभिनी खे जियारत कराईंदा आहिनि अजमेर में हिकु ॿीं बि जॻह आहे जंहिंखे देव भूमि बि चयो वेंदो आहे हिनजो नालो आहे पुष्कर हिते हिकु गुरुद्वारो ऐं घणेई दरियाहू बि आहिनि जिनि में हिकु दरियाह झूलेलाल घाटि जे नाले सां बि आहे इनकरे घणेई सिख ऐं सिंधी बि हिते अचण पसंदि कंदा आहिनि पुष्कर में हिकु गाढ़े झंडे वारो ब्रह्मा जो मंदर बि आहे पुष्कर में हर सालु पशू मेलो बि लॻंदो आहे इहो मेलो कतिअ वारे महीने में भरजंदो आहे हिते घणेई विदेशनि जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं घाटनि ते वेही करे आनंद बि वठंदा आहिनि पुष्कर जी होली बि ॾाढी मशहूर आहे विदेशनि जा माण्हू बि हिते होली खेलण पसंदि कंदा आहिनि